हाँ हेलो हाँ हाँ है एक दो गो लाइट जो है भेपर वगैरह है लाइट है सौर प्लेट है जो लेना है अच्छा है ओ तो इमरजेंसी लाइट के लिए एक बल्ब है एक सौर प्लेट है उसके बाद एक जो है भेपर आता है एक बल्ब है जो पर चलता है हाँ लाइट नहीं रहेगा तो भी जलेगा अच्छा कम्पनी लीजियेगा तो आपको तीन सौ चार सौ रुपैया लगेगा भेपर वगैरह लीजियेगा तो चार पाँच सौ हजार ऐसे बारह सौ दो हज़ार तक में जाएगा सौर प्लेट बड़ा वाला लीजियेगा तो एक आता है जो एगो आता है एगो आता है तीन चार सौ में पाँच सौ में ऐसे भी आता अच्छा कम्पनी उसमें जो है वो जो है और उसके बाद जो है हाँ हेलो बोले भेपर भी है जिसमें टॉर्च का भी सुविधा है जो कि एक डेढ़ किलोमीटर तक की रोशनी जाती है हाँ हाँ अच्छा कम्पनी का है इसका रेट यही पड़ेगा हज़ार बारह तेरह सौ रुपैया पड़ता है चौदह पंद्रह सौ तेरह